शिव खेड़ा की एक आती है यू कैन विन और यह काफ़ी पसंदीदा एक क्लासिक किताब आप उसको कह सकते हैं और कुल मिला कर के यह आप चाहें तो हार्डकॉपी में ले लें या अगर ऑनलाइन भी अगर आप इसको को डिज़िटल फॉर्म में पढ़ना चाहें तो डिज़िटल फॉर्म में भी आप इसको पढ़ सकते हैं काफ़ी मनोबल को उठाने वाला वह मजबूत करने वाला एक इस कंटेंट मिलेगा इसमें एक किताब मिलेगी आपको और कुल मिला कर इसे ख़रीदने के लिए तो भाई एक हमेशा से शुरू से ही विचार रहा है लेकिन कभी जो है उसको स्टूडेंट लाइफ में तो पॉसिबल नहीं हो पाया हाँ इधर जो है कुछ वह भाई कोस्टली किताब हुआ करती थी तो मसला यह था कि यह भाई इतनी पॉकेट मनी कभी हो ही नहीं तो कुल मिला कर के भाई अब जो है उसका डिज़िटल फॉर्म हम लोगों ने उसको थोड़ा रीडिंग किया तो लगता है हाँ वही भी अच्छी चीज़ है और कलेक्शन होना चाहिए अपने पास वार्डरोब में किताब का